नौ लाख अठारह हजार आठ सौ बीस सात लाख पचास हजार तीन सौ बारह आठ लाख नौ हजार नौ सौ अस्सी सात लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ बत्तीस छ लाख पैंसठ हजार नौ सौ पंचानवे